हम लोग शादियों में कैसे मज़े बहुत मज़े लेते हैं कि हम जैसे हमारे गाँव के शादी है ऐसी होती है कि अलग से आल अगल मतलब अलप अब अलग होता है कि मेहंदी अलग होती है हल्दी अलग होती है इसलिए बहुत सारे मज़े आते हैं कि हम लोग मेहंदी में गाना भी गाने पर डांस करते हैं हल्दी भी खूब डांस करते हैं मज़े लेते हैं सारे दोस्त के साथ भी मज़े लेते हैं हमारे जिए जे कि मज़े लेने में इतना अच्छा लगता है कि सारी रात डांस करे सारी रात सब दोस्त ते सब मज़े लेते हैं कि हम लोग फ़िर मंडप पर जाते हैं मंडप पर भी डांस होता है खूब अच्छी से खूब मज़े मारते हैं मंडप पर भी मंडप पर जाते हैं फ़िर हमारे यहाँ फ्लोर डी जे भी लगता है मंडप पर फ्लोर डी जे भी पर नाचते हैं सब लोग शादियों में खूब मज़े करते हैं इसीलिए शादी यही हाँ यहाँ पर है कि शादी हमारे यहाँ से रीति रिवाज से अलग होती है कैसी भी सबसे अलग रीति रिवाज होता है कि मंडप पर मंडप पर होता है पहले तो कोई कुछ नहीं पहले तो मज़ाक मज़ाक अब तो मंडप पर जाएँ फ़िर जाएँ मेहंदी लगाओ मेहंदी पर मेहंदी हल्दी सब होता है यह सब की तो मेहंदी अलग अलग सी डांस मेहंदी लगा पर मेहंदी लगाके रखना औ मे हल्दी पत्र होता है डांस खूब और यह सब जाएँ मंडप पर भी डांस होता है फ्लो डी जे हमारे यहाँ लगते हैं कि डांस करने करने करते करते दोस्तों के साथ भी मज़ा लेते हैं डांस किए मज़े डांस दोस्त रहते हैं खूब डांस आओ अच्छा मज़ा मारते हैं कि सब सारे दोस्त भी साथ मिलते हैं शादियों में सबके शादियों में साथ साथ दोस्त आते हैं तो जाने में अच्छा भी लगता है कि शादियों में जाएँ हम लोग